ہاں جی بتائیے جی گڈ آفٹرنون اچھا کہیے

بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل دیکھیے ہم آپ کی پوری اس میں جو بھی فیسیلیٹیز ہم دیتے ہیں آپ کو پوری فیسیلیٹیز دیں گے اور کوشش کریں گے آپ کی جو یہ جرنی جرنی ہے اس کو اور اچھا بنائیں تاکہ آپ فیوچر میں بھی ہم سے جڑے رہیں تو بتائیے آپ کس طرح سے کریں گے بتائیے ٹھیک ہے اچھا اچھا اچھا اچھا جی جی جی بالکل اوکے کے لیے آپ کو آپ کو آپ کو خاص کر ٹیمپلس جانا ہے زیادہ جی جی بالکل بالکل بالکل تو مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ کتنے دن کا ٹور رہے گا آپ کا

ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اور کتنے لوگ ہیں آپ کے اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل بالکل بالکل بالکل دیکھیے سب سے پہلے تو ہم جو ہے آپ کو ایک کیب فیسیلیٹیز دیں گے گاڑی دیں گے ہم آپ کو ایک جس سے آپ کا اپ ڈاؤن رہے گا اور وہی گاڑی آپ کو ان ٹیمپلس میں بھی گھمائے گی اور دہلی کی اور الگ الگ جگہوں میں بھی گھمائے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک گائڈ بھی دیں گے جوکہ آپ کو بتاتا ہوا چلے گا کہ یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ کیا ہے کہ کب کیا کرنا ہے کس وقت ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو سب سے پہلے مارنگ میں جب آپ کی آئے گی ٹرین تو ہم آپ کو ایک ہوٹل لے جائیں گے ہوٹل لے جا کے آپ آرام سے فریش ہوئیے گا بریکفاسٹ کیجیے گا جی بتائیے بالکل بالکل آپ کا اسٹیشن کے بالکل آس پاس ہی رہے گا آپ بالکل کمفرٹیبل ہوں گے سب سے پہلے آپ فریش ہوئیے گا فریش ہو کے بریکفاسٹ کریے گا اپنے کپڑے چینج کر کے پھر ہم آپ کو جو بھی دہلی میں گھومنے کے ایریے ہیں وہاں پہ لے کے جائیں گے آپ کو گائڈ دیں گے اور گاڑی جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل اکشردھام مندر ہنومان مندر یہ سب لوٹس ٹیمپل یہ سب جگہیں گھمائی جائیں گی اور اس کے علاوہ باقی کی دہلی کی جو الگ الگ جگہیں ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی جائیں گی جو دہلی کی مشہور جگہ ہیں ٹھیک ہے تو گاڑی بھی جو گاڑی بھی جو رہے گی وہ اے سی رہے گا پورا اس میں کمفرٹیبل ہوں گے آپ بالکل کوئی میں دقت نہیں ہوگی اس کے بعد جو ہے آپ بیچ میں ہم فوڈ کی فیسیلیٹیز بھی دیں گے آپ کو جہاں پہ لے کے جائیں گے وہیں لوکیشن پہ ہی آپ کو کھانا وغیرہ بھی کھلوائیں گے اچھا کھانا ہوگا اور اگر آپ رات کو اسٹے اسٹے کرنا چاہیں تو اسٹے کی فیسیلیٹیز ہمارے پاس ہے ساری فیسیلیٹیز ہے آپ کو بالکل کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی جی جی بالکل میں ہاں میں نا ابھی آپ کو کیا کرتا ہوں ایک اس کی پوری ایک فائل بنا کے آپ کو بھیجتا ہوں آپ اس میں دیکھیے اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اور کچھ چینجز کرنا ہے پھر مجھے بتائیے گا پھر اس کے حساب سے اس میں ریٹ فکس کر لیں گے آپس میں جو بھی ہوگا بےفکر رہیں آپ بالکل ہمارے ریٹ جو ہیں ریزینبل ہوتے ہیں اور بالکل مناسب ریٹ ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کو جو سہولتیں بالکل آرام سے ملے گی اچھی سے اچھی سہولت ملے گی آپ کو جی جی بالکل بالکل بالکل پوچھیے نہیں نہیں بس کوئی ڈاکومنٹ چاہیے بس صرف آدھار کاڈ دے دیجیے گا آپ کوئی بھی ایک اپنی آئی ڈی دے دیجیے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ اصل میں جب ہم جی جی جی روم بک کرتے ہیں تو اس میں بھی دینا پڑتا ہے پھر جب ہم تھوڑا سا کہیں نکلتے ہیں تو دینا پڑتا ہے جی ٹھیک ہے سر میں آپ کو واٹسپ کرتا ہوں جی بالکل بالکل بالکل تھینک یو سر